हेल' आइ हतेलाव नांदोंना बे फना माने आं बावयैसो सिगां बेदर फ्लेटसे अर्डार खालामदोंमोन दा आंनो बेदरखौ फ्लेटनै नांसिगोन दा आङो बे नौनोगोर ओरैहाय इउ एन स्कुलजों ओरै थायो दा बाहाय फैनानै आंनो होलांदो आं दा पेमेनखौ हरगासिनो दङ बिदिनि बिस फनद्र' मिनिटनि उनाव लाबोबाबो जागोन जेबो नङा मोजाङानो जागोन दे